गोबिन्दाके से फिल्म बड़ नीक लगै छै माता पितावला लगेने छथिन हीरोवला लगेने छथिन तऽ नीक लगै छै तऽ अपन लोक देखलक तऽ धरमिन्दर आओर गोबिन्दावला तऽ लोकके फिल्म लोकके नीके लगै छै देख लै छै हीरो छथिन से हीरो बड़ नीक छथिन तऽ हुनकर फिल्म सब लोकके नीक लागल देखैमे तऽ लोग देख लेलक तकर बाद धरमिंदर तऽ धरमिन्दरोके छै हीरो छथिन तऽ हीरोवला लोकके नीक लगै छै तऽ लोक देख लेलक हीरो छथिन घर अँगना लोकके नीक लगल लोक देख लै छै बड़ा हीरो छथिन ओ तऽ हीरोवला छथिन तऽ लोग देख लेलक दस मिनट पाँच मिनट देख लै छै देखलक तऽ ओ नीक लगल लोकके तऽ देख लै छै धरमिन्दर गोविंदावला छथिन हीरो हीरो छथिन उ बड़ा हीरो छथिन हीरो छथिन बड़का हीरो तऽ देख लेलहुँ दस मिनट पाँच मिनट अपन देख लेलहुँ तऽ चलि गेलहुँ ओतऽ सँ एलखिन तऽ गोबिन्दा छथिन तऽ हुनको बड़ नीक छनि गाना तऽ अपन देखलहुँ देखलहुँ सुनलहुँ बड़ नीक ओ बड़का बड़का हीरो आबै छथिन ओइमे तऽ लोक अपन देखलक ओइमे देखैमे अपन नीक लगै छै तऽ लोक देखलक दसो मिनट पाँचो मिनट लोक देखलक नीक लगल देखैमे लोक देख लै छै हीरो नीक नीक ओइमे आबै छथिन तऽ ओइमे अथीवला हीरो एलै लोक अपन देखलक सुनलक गेल देखैमे तऽ गोबिन्दावला हीरो गोबिन्द ओइमे गोबिन्दावला हीरो आबै छथिन सेहो रहै छथिन ओइमे हुनकर हीरो तऽ आओर नीक रहै छनि तऽ लोक देख लै छियै दस मिनट पाँच मिनट अपन देख लेलहुँ बीस मिनट देख लेलहुँ तऽ हीरो निकालने छथिन बढ़िआँ बढ़िआँ पिक्चर निकालने छथिन ओइमे देखै लै तऽ लोकके नीक लागैत रहै छै तऽ दस देखैके दसो मिनट देखू पाँचो मिनट कनी लोक देख लेलक अपन रहल नीक लगैत रहै छै हरदम लोकके गाना ई